जी हाँ हम बचपन में भी एक भालू का चित्र बनाए थे जिसके बाद महसूस हुआ कि इसका गहरा अर्थ या बहुत था एक ताज महल भी मैं बनाया था और इसका पेंटिंग किया जिसके बाद में पता चला कि यह ताजमहल कभी शाहजहाँ ने अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए बनवाया था जो बहुत ही एक आदेश हमारे भारत में या विश्व में ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा मक़बरा नहीं बना जो ताज महल एक संगमरमर की तरह चमकने वाला एक आकृति जो पूरे विश्व में एक विख्यात और पर्यटन स्थल है जिसको हम ने पेंटिंग करने के बाद जब उसका चित्र ब आया सामने तो मैं महसूस किया कि वह क्या पूरे भारत में ऐसा ऐसा मक़बरा जो शाहजहाँ ने अपने नूरजहाँ के मरने के उपरांत वह ऐसा यादगार एक मक़बरा बना जो कभी पूरे विश्व के लोग और भारत के लोग आ कर वहाँ एक दार्शनिक जगह बना लोग देखने जाते हैं और बहुत सी चीज़ इसमें यादें हैं जो यह सब सीखने की चीज़ है कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं जैसे कुछ अच्छाई भी होती है कि हम ऐसा बना दें ताकि ऐसा चित्र हम बना दें जिससे कि लोग वर्षों वर्ष इसको याद करते रहें एक हम बचपन में ही एक चित्र बनाए थे एक शेर का जो पेंटिंग के बाद वो सभी लोग शेर के बारे में लोग जाने कि नहीं हमारे भारत का सबसे राष्ट्रीय पशु में से यह चीता है चीता जो हर लोग वह याद करते हैं देखने की चीज़ है हम लोग बचपन में एक हाथी की भी पेंटिंग किए थे जो सबसे अच्छा बलवान में और सबसे बड़ा जानवर में हाथी देखा गया और हर लोग हाथी के नाम को जाने और जब तक हम किसी चीज़ को चित्र के द्वारा पेंटिंग के द्वारा अगर नहीं करेंगे तब तक चित्र बनाकर अगर उसका नहीं बनाएँग तब तक कैसे लोग जानेगा कि हाथी है कि घोड़ा है तो चित्र बनाने के बाद ही और पेंट करने के बाद ही लगता है कि हाँ यह चीता है यह बाघ है यह हाथी है या घोड़ा है और इसका महत्व तब लोग जानते हैं जैसे घोड़ा सबसे जब चित्र बना कर लोग

कोई भी जो है हमारे जैसे कमल मंदिर है उसका चित्र जब हम बनाए तब महसूस हुआ कि नहीं यह भी एक पर्यटन की जगह है यह दिल्ली में स्थित कमल कमल मंदिर जिसको लोग जानते हैं और चित्र के द्वारा जैसे हमारे यहाँ एक मंदिर का किया जाता है जब चित्र बनाते हैं तब लोग जानतें हैं कि यह धार्मिक स्थल भी है और यह महसूस करने की चीज़ है जब तक इंसान का ही चित्र नहीं बनाया जाए तो कैसे लोग जानेंगे कि यह इंसान है या जानवर है और बचपन में हम एक मनुष्य का भी चित्र बनाए थे जो कंकाल के रूप में हर चीज़ हम लोग महसूस किए कि मनुष्य में किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ पार्ट है आँख नाक यह सब तब लोग जाने जब चित्र बनता है तब महसूस होता है कि नहीं यह इंसान का चेहरा है और चित्र के द्वारा ही किसी भी चीज़ की ख़ूबसूरती छिपी रहती है जब तक कोई भी चीज़ का चित्र नहीं बनाया जाए उसमें अगर पेंट नहीं किया जाए पेंटिंग करने के बाद ही चलता है कि नहीं यह इंसान है यह जानवर है इसलिए हर मनुष्य को चित्र बना कर पेंटिंग करने के बाद ही उसका अनुभव और इसका गहरा अर्थ भी है कि हम किसी भी चीज़ का चित्र बनावे और उसका पेंटिंग करें ताकि लोग तब जाने कि यह आम है यह लीची है यह अंगूर है यह फल में किसी भी चीज़ का जब हम नहीं बनाएँगे तब तक हम नहीं समझ पाएँगे कि ये किस चीज़ का चित्र है और किस चीज़ की पेंटिंग है थैंक यू